जी नमस्ते नमस्ते सर और बताइए जी जी बोलिए जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी हाँ जी सर हाँ सर हाँ जी जी मेरा मतलब यह है कि जो मतलब जैसे सैलरी अभी कुछ मतलब रुकी है जैसे ही यह मेरे अकाउंट में मतलब वह सैलरी आएगी तो मतलब हमारी पूरी पूरी कोशिश रहेगी आपकी मतलब जैसे यहाँ की कंप्यूटर हम भी मतलब सोच रहे हैं कि जैसे उसमें लग जाए तो सही रहेगा क्योंकि हमारे गाँव से भी मतलब बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए ना तो हाँ हाँ तो वहाँ मतलब यह जैसे बच्चे अगर जाते हैं तो बताते हैं कि मतलब वहाँ मतलब जैसे एजुकेसन यानी सीखते हैं कि माने में मतलब वह अच्छे हैं स्कूल अच्छा है वहाँ मतलब अच्छी शिक्षा दी जाती है इसी लिए क्या है कि आप आप घबरा जी जी तो मतलब जी

जी जी

जी जी जी जी

जी जी जी मेरा यही मतलब है कि जब मैं जैसे ही मेरे मतलब खाते यानी अकाउंट में पैसा आ जाएगा वैसे ही मैं आपको मतलब इंफ़ॉर्म कर दूँगी कि सर मतलब जैसे आ गया है तो आप मतलब कर कर आप अपने मतलब स्कूल में थोड़ा सा जैसे मतलब वह टाइल लगवाने की मतलब पूरी कोशिश करिएगा जहाँ तक मैं भी साथ में रहूँगी ठीक जी हाँ

जी जी नहीं नहीं तो साथ में एक दम मतलब मेरी भी पूरी कोशिशें रहेंगी कि आपके मतलब हाँ जब जी जी

जी जी जी जी जी नहीं ना नहीं नहीं तो कम जी जी जी जी कंप्यूटर सुविधा के लिए मतलब मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी ठीक ठीक हाँ हाँ जी ठीक है सर सर नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते